आं रोंनाय माखासे आदब एबा बोसोनफोरा जाय आंनि आखिनायफोरखौ साबसिन खालामनायाव मदद होदों बेफोरो जाबाय जेरै पेनसिल कलम कालार गाब आरो आं गोदान आदब खान्थिजों सोलोंनाय फल' खालामनायफोरा जाबाय इउतुब गुगल बेफोरनि गेजेरजों आं अनलाइन नि गेजेरजों आं बेखौ फल' खालामनाय जादों आरो बेनिफ्राइ मोजां आखिनो एबा खालामनो हानाय जादों